स्वास्थ्य विभागसँ सुधार इएह भेल हँ जेनाकि सुपौल जिलामे हमरा सब गामसँ आठे किलोमीटर मात्र दूरी छै ओहिमे बहुत तरहकेँ व्यवस्था भए गेलै हँ हर तरहके जाँचके मशीन लागि गेलै हँ आओर डॉक्टरो सब जे छै से बहुत आयल छै आओर हमरा गामेमे नर्स आओर कम्पाउण्डरकेँ ट्रेनिङ्ग सेन्टर सेहो लगभग तीन करोड़ रुपआसँ भवन बनलै हँ आओर ओतय काम चालू भए गेलैए हँ ओहिमे विद्यार्थी सब आबिकऽ ट्रेनिङ्ग लिअ लागलैए हँ सुखपुरेमे आओर ओ टोटलकेँ ट्रेनिङ्गके लिए सुपौलेमे ड्यूटी छै यानि आब सुपौलमे एकटा ककरो सुइए देनाइ छै तऽ पाँच टा स्टाफ पहुँचि जाइत छै कियाक तऽ ओ सबटा विद्यार्थी जे छै ट्रेनिङ्गवला ओ हरदम सुपौल हॉस्पिटलमे उपलब्ध रहैत छै ओकर ड्यूटी बान्हल छै ओकर गाड़ी छै ओकरा लए जाइ छै आओर ड्यूटीमे पहिने जे छै से एकटा सुइया दियाबैए लए नर्स सबकेँ खोजै पड़ैत रहै लेकिन एखन जे छै से एकटा सुइआ दै के काज पड़ि जेतैक तऽ तुरत पाँचटा विद्यार्थी पहुँचि जाइत छै आओर पूरा ओकरा सीखैके छै ओहि दुआरे पूरा ओ एक्टिव छै तऽ ई सुपौल स्वास्थ्य विभागमे जे छै बहुत तरहके सुविधा भेलै हँ खाली एक आध टा त्रुटि छै ओहिमे जे ओ जे छै से कोनो सीरियस पेशेन्टकेँ रेफर कए देलक तऽ ओहुपर क्लेम भेलै हँ जे रेफर कियाक करैत छै एना कियाक तऽ ओकरा सबकेँ भेल कहीं किछु भए जेतैक तऽ हमरा पब्लिक वार करत ओहि दुआरे कनियो सीरियस पेशेन्ट रहल तऽ ओकरा रेफर कए देलक नहि तऽ आओर सब व्यवस्था छै ओतय मशीनो एक सँ एक मकानो हजारो रूम बनल छै ई सब जे छै से सुविधा छै आओर सुखपुरमे जे छै से नर्स सबकेँ ट्रेनिङ्ग सेन्टर सरकारी खुलि गेलै हँ पूरा बिहारके विद्यार्थी ओहिमे ट्रेनिङ्ग लए रहल छै रहयके व्यवस्था छै हर चीजके व्यवस्था छै एहिसँ कोन मतलब छै